हा एडवैंचर चढ़ाईअ जे बारे में मां ॿुधाइणु चाहियां थी ॾाढो सुठो विष्य आहे ऐं मूंखे शौक़ बि आहे हिते वेंदा आहियूं किथे बि चढ़ाई जंहिं स्थल वैष्णो देवी थियो हुते वई आहियां गिरनार ते चढ़िया आहियूं ऐं ॿियां बि स्थल अहिड़ा चढ़ाई जा आहिनि त मां चढ़ी आहियां उन में ॾाढो आनंदु ईंदो आहे चढ़ी पहिरियां थोरो चढ़ी त हाणे त हुते चढ़नि सां मूंखे ॾाढी मुश्किलु थींदी आहे वॾो जंप हुजे या कुझु हलण जो हुजे वाधारे ऊचाईअ जो स्थान हुजे त मूंखे ऑक्सीजन जी प्रॉब्लम थींदी आहे हिन करे मां वञी न सघंदी आहियां पर असांजा रिलेटीव्स अचनि मिट माइट ॿार अचनि ॿाहिरि पढ़नि था त हुननि सां गॾु हुननि जे ख़ुशीअ लाइ वेंदा आहियूं हुते वञूं पोइ थोरो असां काथे मूंखां हेतिरो मां कंदी आहियां बाक़ी ॿारनि खे ख़ुशि ॾिसी ॿियां मिट माइट अचनि हुननि खे ख़ुशि ॾिसी ॾाढो आनंदु ईंदो आहे ऐं सुठो ई लॻंदो आहे ऐं रही ॻाल्हि भउ जी त भउ कोन थींदो आहे ऊचाईंअ जे स्थान ते वञूं भउ न पर सिहत उहा साथ न ॾींदी आहे इन करे मां हेॾो न वञी सघंदी आहियां उन जे करे काबू पाइण जो त कुझु अचे कोन थो भउ जेको हूंदो उहो भउ त शायदि पहिरियां खां ई कोन ईंदो पर हाणे नथां चढ़ी सघूं पर आहे ॾाढो सुठो सभु को वञी उहे वखरु कनि न उहो त ॾाढो आनंद बि ईंदो आहे पर थोरो अॻु भउ लाइ करे सिहत जो ध्यानु रखी करे थी पिया आहियूं हिकु ॿिनि हंधि त ॾाढो सुठो लॻियो ऐं आनंदु आहियो